जय झूलेलाल असांजे खेत्र में ॾाढा सुठा सभु धार्मिक उत्सव मल्हाईंदा आहियूं ऐं ॾाढो सभु सुठो सुठो सुठो कंदा आहिनि ऐं जीअं त नवरात्रनि में डांडिया थींदा आहिनि ऐं ॾाढा ईअं भंडारा वग़ैरह प्रशाद ॾाढा सुठा सुठा ऐं गणपति उत्सव बि ॾाढो सुठो मल्हाईंदा आहियूं उन में बि ॾाढा सुठा प्रशाद लंगरु ॾाढा सुठा सभु सुठो मल्हाईंदा आहियूं जीअं त जय झूलेलाल जो चालीहो थियो चेटी चंड थियो सब ॾाढो सुठो मल्हाईंदा आहियूं असांखे ॾाढे हिते मौज ईंदी आहे सब सुठो सुठो कंदा आहिनि सभु ॾिणु वारु हिते नवरात्रा थिया चाहे चेत्र में नवरात्रा चाहे असू वारा नवरात्रा सब सुठो जीअं उतराण हाणे उतराण ईंदो लाल लोई थींदी ॾाढी धूमधाम सां लाल लोई मल्हाईंदा आहिनि प्रशाद विराईंदा आहिनि लकड़ियूं बारे विच ते रोड ते सभु ॾाढो सुठो मल्हाईंदा आहियूं फेरा पाईंदा आहियूं त नचंदा ॻाईंदा आहिनि सभु ॾाढो सुठो मल्हाईंदा आहिनि